مہاراشٹر میں کئی بڑی سہولیات اور اسٹیڈیمز ہیں جہاں مقامی اور قومی سطح کی سرگرمیاں منعقد ہوتی ہیں برابورن اسٹیڈیم اور وانکھیڑے اسٹیڈیم کرکٹ کی مقامی اور بین الاقوامی میچوں کا اہم مقام ہے میجر دھیان چند ہاکی اسٹیڈیم ہاکی کی مقامی اور قومی سطح کے مقابلات کے لیے مرکزی مقام ہے یہ اسٹیڈیمز مہاراشٹر کے کھلاڑیوں کو مقامی سطح کے ساتھ ساتھ قومی اور بین الاقوامی مقابلات کی تیاری اور تجربہ فراہم کرتے ہیں ان سہولیات کے ذریعے کھلاڑی مہاراشٹر کی شاندار کھیلوں کو ارتقا دینے کا موقع حاصل کرتے ہیں